सोलोंथाइयारि लननि सोमोन्दै आं फंनैसो बाथ्रा बुंनो सान्दोङो जों गोदो जेब्ला मेट्रिक पास जानायनि उनाव जेबो जेनेबा साख्रि बाख्रि गैयामोन बे समाव जोङो माबा मोनसे बेखार लन एबा सोलोंथाइयारि लन लानानै जोङो बिजनेस मावनोसै नामा सानोमोन दा बे समावनो माने खोनादोंमोन माने सोरबा सोरबाया साख्रि जेबो मोनखाला होननानै सोलोंथाइयारि लन लानानै गाव गाव बिजनेस मावबाय दा बेफोर लाफेरनायखौ खोनादोङो दा बिनिखाय आङो बिनि सायाव फंनैसो बाथ्रा खोन्थानो लुबैदों एबा बुंनो सानदों जाय जायफोर बिथांमोनहा माने साख्रि मोनासै दा बे बिथांमोना सोलोंथाइयारि लन लानायनि गेजेरजों बिसोरो माबा मोनसे दखान सखान बा बिजनेस होनानै गाव गावनि आथिंआव गसंथानो हानायनि राहा खालामनानै लाबाय दा बैफोर सुबुंफोर लाफेरबाय बे लाफेरनायनिखायनो आङो बे बेलायाव सोलोंथाइयारि लन जायफोर लादों बेनि सायाव आङो बेखौनो बुंबाय दा जोङो साख्रि मोनिनि थाखायनो जोङो बेफोर लन लानानै खायसेबा अट' बायनानै सालायबाय बिजनेस खालामनानै जाबाय गावनि आथिंआव गाव गसंनानै थाबाय बेफोरजोंनो संसार जाबाय दा बेनिखायनो माखासे जोङो गासैबो सोलोंथाइ लादोंब्लाबो जोङो साख्रि मोनजोबनो हायिनि थाखाय बेखार लन एबा सोलोंथाइयारि लन लानानै जोङो गाव गाव थांनानै थानायनि बेलायाव बिजनेस मावनानै जानांगौ जायो बेनिखायनो आङो मोन्दांथियाव आंनि नुनायाव दा जायफोरा सिगां समाव फरायदोंमोन बै समनि सुबुंफोरा दा बैसोरो साख्रिमोन मोनैनि थाखाय बिथांमोना ट'ट' बा अट' लन बेखार लन बरननानै थथ' बायनानै बिसोरो सोलिनाय जोङो नुनो मोनदों दा आं बेनि सायाव बेखिनिखौनो बुंबाय